बाबाधाम गेलियै हम दस सालसँ जाइ छियै दस सालसँ जाइ छियै जल उठबय छियै सुल्तानगंजसँ पैदले जाइ छियै सुल्तानगंजसँ बाबाधाम आओर दस सालसँ दस सालसँ पैदले जाइ छियै पैदले वहाँसँ जल उल चढ़ाइके केतना सुन्दरसँ आबय छियै वहाँसँ जल उल चढ़ाय लै छियै केतना सुन्दरसँ आबय छियै तकर बाद दस सालसँ ई रूकल छियै फेर अबरी सावनमे फेर जेबय हियाँ की कहय छै जे ई माइथान गेल छियै माइयो थान गेलियै तऽ हुआँ कते सुन्दरसँ जल तल चढ़ेलिये कते बढ़िआँ तऽ वहाँ जल आर चढ़ायके केतना सुन्दरसँ एलियै यहाँ महादेव थान गेलियै तऽ सिमरियामे जल उठबय छियै तऽ जाइ छियै हम हुआँ विद्यापति विद्यापतिमे जल फेर चढ़बय छियै वहाँसँ केतना सुन्दरसँ जल चढ़ायके चलि आबय छियै हियाँ की कहय छै अशोक धाम गेल छियै अशोक धाम गेलियै यहाँ सिमरिया सिमरियामे जल उठेलियै आओर जल उठायके सिमरियासँ चललियै अशोक धाम अशोक धाममे फेर जल चढ़ायके आओर केतना सुन्दरसँ अयलियै वहाँ तीन चारि सालसँ जल चढ़ाय रहलियै हँ फेर यहाँ गेल छियै जा बलेशर थान गेल छियै बलेशर स्थान हुआँ कितना सुन्दरसँ जल चढ़ेलियै कितना सुन्दरसँ अयलियै

की कहय छै बनारस गेलियै बनारस गेलियै तऽ ट्रेनसँ गेलियै बनारस बनारस गेलियै बनारससँ फेरो हुआँ गेलियै हुओं जल उल चढ़ेलियै हुओं घूमि फिरके केतना सुन्दरसँ अयलियै